ہر چیز کی مسین آ گئی بنائی سلائی پینٹ ہر چیز کی مسین آ گئی ہم کو زیادہ تر کپڑا سننے میں مزہ آتا ہے اسی لیے ہم سوتی کپڑا ہے نا اچھا لگتا ہے اچھا بھی رہتا ہے ٹھنڈا بھی رہتا ہے گرمی میں بھی لوگ پہن سکتے ہیں اسی لیے ہم جب سلائی کرتے ہیں نا تو ہم زیادہ تر سوتی کپڑا سیتے ہیں اچھا لگتا ہے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ میرے پاس ایک ہنر ہے اسی لیے ہم جو ہے نا سلائی کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں نا کپڑا سیتے ہیں ہر چیز سل لیتے ہیں کرتی پینٹ ہر چیز آتا ہے سوٹ شلوار اچھا لگتا ہے زیادہ خوشی ملتی ہے ہم کو بھی آتا ہے ہر چیز کی مطلب رکھنا چاہی نالج میرے پاس بھی ہے میرے پاس خوبی ہے نا اسی لیے ہم بہت خوش ہیں کہ میرے پاس ایک بھی تو ہے نا ہنر جو ہم سلائی کر سکتے ہیں ہر چیز کی مسین آ گئی ہے تو ہم کو سلائی زیادہ پسند یا اسی لیے ہم سلائی کرتے ہر کپڑا سیتے ہیں زیادہ تر جہاں بھی کرتے سوتی کپڑا اچھا رہتا ہے گرمی میں بھی رہتا ہے ٹھنڈی میں تو اونی کپڑا رہتا ہے ہر ہر موسم کی وجہ سے ہم ویسا کپڑا سیتے ہیں اچھا لگتا ہے خوشی بھی ملتی ہے اسی لیے ہر کپڑا بھی سی لیتے ہیں ہر چیز بھی آتا ہے اسی لیے ہم ہر چیز سیتے ہیں اور اچھا بھی اچھا بھی لگتا ہے ہر کپڑا بھی سینے میں موسم کے وجہ سے جیسا موسم رہے سردی کے موسم میں ہم اونی والا کپڑا سیتے ہیں گرمی کے موسم میں سوتی کپڑا پہنتے ہیں اسی لیے سوتی کپڑا بھی اچھا رہتا ہے اونی بھی کپڑا رہتا ہے سب کپڑا اچھے رہتا ہے موسم کے حساب سے کپڑا اچھا لگتا ہے اسی لیے ہم زیادہ تر سوتی پہنتے ہیں اور سیتے بھی ہیں اور سب کو سب بھی آتا ہے میرے پاس سلانے